भोपाल ज़िले में शैक्षिणिक संस्था और सिक्षा के लिए अवसर बोहोत सारे है यहाँ बोहोत सारे विश्वविद्यालय कॉलेज और स्कूल है तथा ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जो आपको स्किल डेवलोप्मेन्ट आपकी स्किल आपके विकास के लिए मदद करते है और वह डिप्लोमा भी देते हैं इसमें कुछ समय का भोपाल में जैसे साई सीज यूनिवर्सिटी है ओरिएण्टल यूनिवर्सिटी है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है और आर की डी ऍफ़ यूनिवर्सिटी है यह सब शिक्षा के क्षेत्र है जो हमें एक माध्यम देते हैं शिक्षा का और यहाँ पर बहुत सारी पढ़ाई होती है जैसे मैनेजमेंट की पढ़ाई बी टेक होता है पीपल्स यूनिवर्सिटी में एम बी बी एस होता है बी ए बी कॉम बी एस सी यह सभी कोर्स होते हैं और आई टी आई भी है यहाँ पर बहुत सारे जिनमें डिप्लोमा कोर्स होता है जैसे डिप्लोमा कोर्स में बहुत सारे कोर्स होते है जिसमें मैकेनिज़्म सिखाया जाता है और आपकी स्किल पर काम किया जाता है आपको आपकी स्किल को डेव्लप किया जाता है वहाँ पर और यहाँ पर बहुत सारी स्कूल है जैसे कारमेल कान्वेंट जोसेफ़ स्कूल सेंट जोसेफ़ स्कूल मोन्ट फोर्ट ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय जो स्व स्कूल शिक्षा प्रदान करते हैं और कह सकते है कि निजी क्षेत्र की जो स्कूल है वहाँ फ़ीस ज़्यादा है और जो सरकारी क्षेत्र के स्कूल हैं मतलब जो सरकारी स्कूल है उन्हें गवर्मेन्ट के द्वारा चलाए जाते हैं जो स्कूल उनमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है मतलब बहुत कम है तो फ़ीस का पैमाना इस तरह से है